आइए मैम आइए बैठिए आप तो बहुत लेट हो गए मैम जी मैम वही तो मैं बहुत देर से देख रहा था कि मैम ने रूम बुक कराया है हमारे गेस्ट क्यों नहीं आए अभी तक मैं बहुत देर से वेट कर रही थी आपका अच्छा जी मैम मैम आप बता सकती हैं मुझे कि आप अभी आएंगे तो रात में सीधा डिनर ही करेंगी न अच्छा लीजिए मैम ठंडा लेंगे अच्छा नॉर्मल चलेगा नॉर्मल पानी ले लेंगे मैम ठीक है मैम लीजिए मैम और कुछ चाय कॉफी या फिर ड्रिंक क्या लेते हैं जी जी मैम आप रूम नंबर दो सौ सोलह में चले जाइए और मैम आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट से चले जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ मैम लेकिन मुझे एक जानकारी लेनी थी आपसे आपके खाने के बारे में थोड़ा पूछताछ कर लेती मैं क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं अभी नहीं मैम जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आते हैं गेस्ट लोग आते हैं मैं उनका खुद स्वयं ही देखती हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए हमारे यहाँ से इसलिए उनका मैं ही पूरा मेनू तैयार करती हूँ तो आप जाइए मैम मैं आती हूँ फिर मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ जी मैम मैं पूछ रही थी कि आपको क्या चाहिए था रात के डिनर में तो आप मुझे बता देते तो मैं वैसे खाना बनवा देती है अभी हाँ जी मैम और कढ़ी रायता कुछ लेते हैं जी ओके मैम तो आप कितने समय खाना खाते हैं रात में नौ बजे दस बजे कब जी मैम दस बजे दस बजे खाना पहुँच जाएगा और मैम आप मुझे बता देते कि सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं सुबह के नाश्ते में अच्छा मैम आप डाइटिंग वगैरह करते हैं क्या मतलब अंकुरित अनाज की बात कर रहे हैं तो जी मैम आपको मिल जाएगी दालें मिल जाएगी साथ में मूंग हरी वाली मिल जाएगी चना मिल जाएगा और साथ में चटनी भी मिल जाएगी अगर आप लेंगे तो टमाटर की नॉर्मल नमक डालकर अच्छा बस इतना ही नाश्ता लेंगे साथ में ब्रेड वगैरह कुछ कॉफी चाय जी मैम और बताइए मैम फिर उसके बाद में आप दोपहर का भोजन लंच में क्या लेंगे मैम इसलिए पूछ रही थी मैं क्योंकि फिर शेफ जो रहते है न वो चले जाते हैं इसलिए खाना वो रहते हैं तब मैं बनवा देता हूँ तो अच्छा रहता है जितने गेस्ट हैं उन लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी का खाना बनता है तो सेफ भी अलग अलग टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो अभी मैं आपको पहले सुबह का नाश्ता भिजवा दूँगी और उसके बाद में फिर मैम मैं दोपहर का खाना ग्यारह बजे लेंगे या बारह बजे लेंगे अच्छा एक बजे जी जी मैम एक बजे तो मैम उसमें भी दालें रहेगी या नहीं रहेगी सलाद वगैरह रहेगा न जी जी मैम धन्यवाद मैम आपने मुझे खाने का पूरा मेनू बताया मैं आपके लिए ऐसा ही खाना भिजवाऊंगी